کپڑے دھونے کے لئے پہلے انہیں مناسب دھلائی سے دھوئیں پھر دھوبی صابن یا دھلنے کا پاؤڈر استعمال کر کے دھوئیں اس کے بعد مل کر چھوٹے حصوں کو ہلا کر دھوئیں اور پھر دھوپ میں خشک کریں کپڑے خشک کرنے کے لئے آپ دھوپ میں لٹکا کر خشک کر سکتے ہیں یا کپڑوں کو تختی پر بچھا کر بھی خشک کر سکتے ہیں جذب کرنے والے کپڑے کو خشک کرنے کے بعد دوبارہ نرم کرنے کے لئے ان کو مل لیں تاکہ آپ ان کو پھیکنے کے بجائے دوبارہ استعمال کر سکیں کپڑوں کے دھونے اور خشک کرنے میں پانی کی پانی ضائع کرنے کے لئے آپ کم پانی میں کپڑے دھوئیں اور استعمال کریں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دھونے کی بجائے مختلف کپڑوں کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر کے دھوئیں تاکہ دھوبی کو بھی کم پانی کی ضرورت ہو